अदालगुरि जिल्लायाव मुंदांखा माखासे जायगायारि स्पर्ट्स एबा मेगानायनि हाबाफारिफ्रा जादों बेयाव थानाय बे ओनसोलाव थानाय पार्कफोर आरो रेस्टुरेन्टफोर जेराव इक'टुरिजिम बायदि सुबिदाफोर दङ आरो साखाथि बाखाथि थानाय दैमा दैसा बिनि जिं जिं बेरायनायनि सुबिदाफोर आरो लोगोसे बेयाव थानाय स्पर्ट्सनि जायगाफोर मोनसे स्टुडियाम फिसा फिसा स्टुडियाम दङ बेफोराव मानसिफोरा गेलेगिरिफोरा गाव गावनि समखौ हगारो मेंगानायनि राहा हिसाबै बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै एबा गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गाव गाव गावनि मेंगानाय एबा गेलेनायनि हुदाखौ लाखियो बेनि अनगायैबो आथिखालाव माखासे सेंग्राफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिथांनहा गावनि बाइकफोरखौ लानानै बेरायनो ओंखारलाङो बाइकारफ्रा आरो थिग बेबायिदनो साइख्लिस सायखोल सालायग्राफ्राबो बहाबा खाथि खाला जायगाफोराव जेरै भैरबखुन्द बेफोरावबो बेरायदिंहनानै गावसिनि गोसो गोसोफोरखौ सुग्लायहोयो आरो बेनि अनगायैबो सम सम बे जायगायाव बे जिल्लायाव गोबां हाबाफारिफोर खुंनाय जायो जेरै धोरोमारि गौथुम बर' थुनलाइ आफादनि बायदिसिना जथुमा फरायसा आफादनि जथुमा बेफोरावबो बाहागो लानानै मानसिफोरा गाव गावसोरनि समखौ खाथायो एबा समाजाव बिहोमा होयो बेनि अनगायैबो मेंगानायनि राहा हिसाबै बेयाव सम मस थियाटार बायदिसिना लाबोयो आरो माब्लाबा भिडिअ खिन्थानाय बावैसो गोमालांनो हमनाय एबा गोजाम आलाय आरन सावथुनखौ दिन्थिफुं दिन्थिफिननाय जादोंमोन बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव आरो बेयावबो सुबुंफ्रा बै सावथुनखौ नायनो नायनानै गाव गासिनि देहायारि सोलेरारि मेंनायखौ थाजिम खालामदोंमोन बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा बेयाव जायहा सम सम जाबाय थायो आरो बेफोरनि गेजेरजों बे जिल्लानि मानसिफोरा गावसिनि उफेरा समखौ हगारो आरो गोसोआव देहायाव गोजोननाय लाबोयो